डेंग्यु जोर आनी मलेरिया सारके दुयेंस न जावपां खातीर उदक साठोवपाचे ना साठयल्ले आसत तर माती घालप पेट्रोल किंवा तेल घालप टायर कट्यांनी उदक आसत साठयल्ले आसत तर तें ओतोवपाचे वाजातले उदक बदलत रावपाचे किटक नाशक वखत मारपाचे धुंवरी घालप धूप घालप ओडोमास लावप गुडनायट सारके रिपेनंट लावप उजवाती लावप मच्छरदानी वापरप आनी जळारींचे बॅट वापरपाचे